पुरानी पीढ़ी यही चाहती है कि नई पीढ़ी उन्हीं का अनुसरण करे जब कि नई पीढ़ी अपने मन मुताबिक जीवन जीने में विश्वास करती है इससे अक्सर वैचारिक टकराव की इस्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं और नई पीढ़ी अपने मन मुताबिक जीवन जीने के लिए अपना अलग घरौंदा बना लेती है जो कि एक तरह से सही भी है पुरानी पीढ़ी को देखते हुए आज की पीढ़ी को सीखना चाहिए की संतान उत्पत्ति के लिए एक से अधिक शादी न करें ऐसा धार्मिक संस्कृति को बढ़ावा ना दें जो लिंग भेद को दर्शाती हो जातिवाद को बढ़ावा देना माता पिता की इज़्ज़त न करे उनका कहना है कि भावनात्मक बुद्धिमता और सामाजिक बुद्धिमता में आम तौर पर उम्र के साथ सुधार होता है बुज़ुर्ग लोगों में भावनात्मक अस्थिरता कम होती हैं और रिश्तों की बेहतर समझ होती है और उन्हें विभिन्न स्थितियों के लिए रणनीतियों का पता लगा लिया है जिसे हम ज्ञान केहते हैं